दसवीं के बाद हम सोच रहे हैं कि बारहवीं करें दसवीं के बाद हर बच्चा का यही सपना होता है कि हम बारहवीं करें बारहवीं के बाद सब सोचते हैं कि जैसे हमारा कहना है कि हम बी एस सी करें मेडिकल्स जैसे कि हमारे आस पास लोग काफ़ी बीमार रहते हैं जैसे मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं तो उनका स्थिति देख कर हमको बहुत बुरा लगता है इसलिए हमारा गोल्स है कि हम पहले तो हम डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर बनूँ क्योंकि मैं अपने मम्मी को ऐसा बीमार होते हुए नहीं देख सकता एक और मेरे गाँव में जो डॉक्टर लोग हैं वो एकदम सही से इलाज़ नहीं करते हैं इसलिए मेरा गोल्स है कि मैं डॉक्टर बनूँ अपने मम्मी का सही तरीके से इलाक्स इलाज़ करवा सकूँ पहली बार तो मेरे मम्मी मतलब कि जैसे मेरी मम्मी को वो हाट हाट हार्ट का बीमारी है तो जैसे वहाँ पर ले जाना होगा इलाहाबाद में एक हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाना होगा तो वहाँ पर पैसे बहुत लेंगे क्योंकि मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि हम अपने मम्मी को एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाऊँ क्योंकि हमारे पास इतना पैसे ही नहीं है कि हम इतना सब कुछ करूँ इसलिए मेरा गोल्स है कि मैं सबसे पहले डॉक्टर बनूँ अपने मम्मी के इलाज़ मैं अपने हाथों से करूँ क्योंकि मेरी मम्मी का चेहरा जब भी मैं पढ़ने बैठक बैठता हूँ तो मेरे मम्मी का चेहरा आता है मेरे सामने दस दसवीं के बाद हम बारहवीं करेंगे बारहवीं के बाद हम बी एस सी करेंगे उसके बाद मेडिकल्स करेंगे उसके बाद हम एक अच्छा डॉक्टर बनकर रहेंगे क्योंकि हमारे हमारे जो हालात हैं वो हम ही जानते हैं कि हमको कैसे वो करना है इसलिए हम डॉक्टर हमारा फ़िक्स है कि हम डॉक्टर बनेंगे हमारे गाँव आस पाड़ों आस पड़ोस के लोग भी यही कहते हैं कि भाई तुम डॉक्टर ही बनो तो हमारा कहना कि हम डॉक्टर ही बनेंगे क्योंकि हमारे मोहल्ले के बच्चे बूढ़े जो भी हैं वो काफ़ी बीमार रहेते हैं क्योंकि यहाँ का प्रदूषण सही नहीं है न इसलिए तो हम हमारा गोल्स है कि हम पहले डॉक्टर ही बने